मूल भाषा के अलावा मैंने अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में और बखेली बोली में मैंने किताबें पढीं हैं मेरा अनुभव अनुवाद के विषय में ऐसा रहा है कि यदि किसी शब्दों का अनुवाद कर दिया जाता है तो उसका मूल जो संदेश है उसमें परिवर्तन आ जाता है तो इसलिए अनुवाद करते टाइम करते समय हमें उन सब बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिये कि कहीं हमारे अनुवाद के बाद जो संदेश श्रोता या पढ़ने वाले तक पहुँचाया जा रहा है वो सही से पहुँच पा रहा है या नहीं इसके अलावा अनुवाद और किताबों को भी अनेक अनेक भाषाओं में पहुँचाना चाहिये मैंने हाँ में मैं महाभारत या रामायण किताब को सब लोगों को पढ़ने का संदेश देना चाहूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारे संदेश छुपे हैं जो लोगों के उपयोग में आएंगे